گزشتہ سال میں نے ایک ایکسپو کا دورہ کیا تھا جو مہوتسو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بارہ بنکی کے قریب ہر سال یا سالانہ میں ایک بار لگتا ہے اور یہاں پر دور دور سے بہت سے آرٹسٹ روزانہ رات میں آتے ہیں اور اپنے جوہر لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں اور لوگ دور دراز علاقوں سے وہاں پر جاتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے اور ان کے ایکشن سے وہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں ہاں میری رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسی سر گرمیاں ان لوگوں کو سال میں ایک دو بار ضرور کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں جن کہ وجہ ان کی ذہن بندھ جاتے ہیں وہ لوگ ایسی سرگرمیوں میں جا کر کے اپنے آپ کو تھوڑا رلیکس فیل کریں اور میں ایک مرتبہ اور ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہوں اسی مہوتسو کو میں اس سال بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ اس سال بھی میں ونٹر ویکیشن میں جاؤں گا وہاں ضرور